राज्य स्वास्थ सेवा क्षेत्र में प्रबंध ओर नेतृत्व में कमी है हमें उन कमियों का समाधान कैसे करना होता है हम जब अस्पताल में जाते है तो हमें एक लंबी लाइन में लगना होता है अगर कोई बहुत ज़्यादा सिरियस है तो उसको इतनी लंबी लाइन में में लगना पड़ता है जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती है ओर इतनी आबादी मे डॉक्टरों का कम होना और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए नर्सें का कम होना भी बहुत सारी समस्याएँ है जिसकी वजह से हम लोगों को सही से सुविधा नहीं मिल पाती है